टैक्टर की कई कम्पनीयाँ हैं और कई ब्रांड हैं जैसे टाटा है मेस्सी है एस्काउट है हॉलैंड है सोनालिका है महिंद्रा है इसमें अब ट्रैक्टरों के हर ब्रांड में हाईड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है जिससे हम समय पर खेती भी कर लेते हैं अब उससे ट्रांसपोर्टिंग का भी काम कर लेते हैं उसमें डाला लगा कर अलग से हम खेती के लिए उसमें फर्टिलाइजर डालने के लिए कम्पोस्ड खाद डालने के लिए इसमें भी उपयोग करते हैं चूंकि अब हर टैक्टर में हाईड्रोलिक सिस्टम हो चुका है जिससे जिससे किसी तरह का कठनाई नहीं होता है और हम लोग समय पर खेती भी कर लेते हैं और उससे कम कॉमर्सियाल काम भी कर लेते हैं जिससे आमदनी आमदनी का ज़रिया बढ़ जाता है खेती से भी और कुछ यदि हम लोग ट्रांसपोर्टिग का काम उससे कर लेते हैं तो हम हम लोगों को एक एक अतरिक्त आमदनी भी हो जाता है